غازی آباد کے علاقے میں سے ایک قصبہ کہلاتا ہے ڈاسنا جہاں بجلی کی کٹوتی سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں چونکہ سردی کے موسم میں بجلی کٹنے سے اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں جب گرمی ہوتی ہے مئی جون کا مہینہ جولائی اگست اور اس میں جب بجلی کٹتی ہے تو اس کٹنے کی وجہ سے بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے پھر بچے کی پڑھائی میں بہت زیادہ دشواریاں ہوتی ہے چونکہ جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو دن میں بچے اور نیند کیوں نہیں پوری ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جب گرمی ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی ہے جب نیند نہیں آئے گی تو صبح جب ہوگی تو بچے کو اسکول جانے میں دِقّت اٹھتے نہیں جلدی جب اسکول جاتے ہیں تو جو پرنسپل ہوتے ہیں اور ٹیچر ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے بچے اسکول میں بہت زیادہ سوتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی تو بچے بولتے ہیں کہ رات میں میری نیند نہیں پوری ہوئی اس نے کہا نیند کیوں نہیں پوری ہوتی ہے تو بجلی چلی گئی تو ڈاسنا مسوری کے تک بجلی بہت زیادہ کٹتی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانی پڑھنے لکھنے میں لائٹ نہیں ہوتی ہے